एक बार मेजरगन्जसँ एकटा रेडियो खरिदलहुॅं ओ सस्ता तऽ देलक लेकिन जे ओ कम्पनी छै नामके लेल बड़ा अच्छा छै कहावत छै देहातके ऊँची दुकान फीकी पकवान तऽ एहि दुआरे फिलिप्स कम्पनी जानिकऽ रेडियो खरिदलहुॅं आ ओ रेडियो जे है शुद्धसँ एक्को दिन सहीसँ नहि बाजल बराबर ठीक करेलहुॅं आ दू दिनके बाद फेर कभी सनसनाइत है कभी जे ई छै जे आवाज क्लियर नहि छै तऽ इसभ जे है कारणसँ अपन जे ओ प्रॉडक्ट नामी छै सुनिके खरिदलहुॅं ओ ठीक नहि छै